भारत के हर जन फइसन का फइसन पहले पहले जमना के आदमी हर में रीती रि रीती रिवाज के रीती रिवाज से चलते थे चलते थे प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया से ऐसी कौन सी कौन सी फिलिम फिलिम क्रेड किरीक्ट हो गए के किरिट हो गए हैं जी किरीट हो गए हैं जिस पर जिस पर अपने प अपने कपड़े की कपड़े की शैली के लिए पसंदायक करती हैं जैसे जैसे उस सारी पहले ज़माना में साड़ी सूट सूट को पसंद पसंदायक करते करते थे इसके किसी फिलिम फिलिम के दे देखने देखने पर देखने पर वैसी ही वैसी ही ट्रेक्स करने की करने की कोशिश क कोशिश की जा सकती थी का उस कपड़ों के उस कपड़ों को कपड़ों की शैली के लिए पसंदायक करती थी थी यह यह हर चीज़ अपना अपना अपना उचित उचित समय कर्ज़ सहयोजन उस उस वायु की प्रति हो प्रतिक्रिया है जिसकी जिस की उत्तरदाई उचित उचित तरीक़े से किया जा सकता था उसके उसके पहनने से अच् पहले अच्छी तरह से कपड़ा पहनने से हर एक फिल्म में अच्छी अच्छी तरीक़े के हिन्दी फिल्म का गाना चल रहा था चल रहा है जिससे बहुत बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर सुन्दर गाना गा रहे थे वहाँ अब इतना उतना अभी भी उतना चल रहा हा उतना ह है इश्टाइल से है इस्टाइल में है इस्टाइल के कपड़े पहनते हैं इससे इससे भी पहले से से ही सुन्दर अब लग रहा अब लग रहा है कि लग रहा है फिलिम और हाल में फिलिम नहीं देवी देवताओं का देवताओं का कहानी दे रहे थे दे रहे थे पहले हर चीज़ पुराने इस्टाइल से कर रहे फिल्म के कीरिट के लिए किरिट के जिन्हीं जिन पर उनके कपड़ों की कपड़ों की शूल शैली के लिए सम्पर सम्पर्क की जा सकती थी किसी पर फिलिम के देखने देखने के लिए उनके विपरित स्टेरियो स्टेट बनने के लिए कोशिश कोशिश की जा सकती थी हर हर जगह पर फेसन के फेसन के रोज़गा सु वायु की पड़तें विधियां की प्रतिकिरिया की जा सकती थी ऐसी प्रतिक्रिया ऐसी प्रतिक्रिया कपड़ों की उत्तरदायी कहानी बन जा सकती थी इसकी अत्ती इसकी ऐसी पसंदायक अति आवश्यकता की जा सकती हैं फिर अगर फिल क्रिकेट जग जिन्हीं जिन्हें आप आप स्थिर कपड़ों की सिलता सिलता के लिए पसंदायक करती थी क्या कि क्योंकि इसकी इसकी फिलिम को इस फिलिम को देखने देखने आ आते थे र आते थे इस की इस फिलिम धर्म फिलिम सुन्दर लग रहा था देखने में